ओय नोंनाव माबा गथ'फोरनि माबा गान्नाय जोमनाय द्रेस दं नामा आरो माबाफोरबो दं मजाफोरबो जुथाफोरबो माबाहाय जोंहा इनै गथ'आ माबा मुजा नांगौ होन्नानै दावराव जादोंमोन मुजा थांनायआथ' दा बेलासिफोरहालागै थांगोन दे होम आरो माबा यै गथ'फोर लाग्रा माबा फुथुला ना माबो नांगौनो हाय बिदिबो दंना गैया दामफोरा बेसेसो जागोन बा बे मुजाफोरनिया आरो बै माबाफोर थफिफोर नांगौ नो

होमबा जों दा बेलासियाव दा गथ'खौ लानानै थांगोन दे आमफाय आरो बे गथ'फोरनि साबोन थावफोरालाय बिफोरबो दं ना गैया

आमफ्राय बे माबायालाय बे बिबि साबोनफ्राबो दं दे होमबा जों दा बेलासिआव थांनानै लाबोसिगोन दे